हेलो हँ हेलो हम जयनगरसँ अयलहुँ हँ दरभङ्गा जिलामे घूमए हेलो हम जानए लए चाहैत छी अहाँके दरभङ्गा जिलामे स्वास्थके बारेमे की सब यऽ केना कऽ काज चलि रहल यऽ इहए हम देखै लए अयलहुँ हँ की सब भए रहल यऽ अहाँके दरभङ्गा जिलामे तैँ हम अहाँके स्वास्थ केन्द्रके बारेमे पूछै लए चाहि रहल छी की केनाके किनका ईलाज भऽ रहल यऽ कोन व्यवस्था यऽ कोन व्यवस्था नहि यऽ तहन हम ऊपाए करबै ओकर हूँ हूँ हूँ हँ हँ हूँ हूँ हँ हँ नॉरमलके यऽऑपरेशनके नहि यऽ नॉरमलके यऽ ऑपरेशनके नहि यऽ हँ हँ सिजरबला छै

ओ हँ हँ एहिसबके सुविधा रहबाके चाही हूँ हूँ हँ हँ हँ ककरो पैरालाइसिस भऽ गेल दमा भऽ गेल एहिसबके सुविधा नहि यऽ हूँ छोटमोट सूविधा यऽ तै सूविधा

एहि चीजके सुविधा होयबाके चाही मरीज आबैए तऽ

हँ सब चीज जाम लागि जाइत छै हूँ हूँ हँ तकलीफ होइत छै ओ

हँ हँ बहुत असुविधा छै सुविधा होयबाक चाही लाख रुपआ के गहना होयतै हँ घरके लेल हँ हँ ठीक छै ठीक छै हम बादमे करैत छी अहाँके फोन ठीक छै ठीक छै